औ हेल' आदा दाख्लै आङो नोंखौ दैलांबारियाव बैरायहैयो होननाय खोनादोंमोन आंबो थांफागौमोन आं नुहैफेराखै थांफेराखै आं दैलांबारियाव बबे दैलांबारि

ए बेवहाय जेन'बा ए जेन'बा आं थांब्ला दैलांबारियाव मा मा जुनार नुहैगोन आं नोंजों थांफायोब्ला आं दैलांबारियाव मा मा

औ औ औ बा बारे मेरला दंथारो नामा ए औ औ औ हैद आंबो नायहैथारगोन आदा दै आं बे बिमा दै लामाखौ नुफेरथाराखै ओहो बेखौबो नुवाखै आङो बेसे बेसे गोजान जागोन आदा ए ए हाब बेजोंसो थांथारनांगौ ना होमब्ला बे जुनादफोरखौ नायबोनांगौ जाहैबाय मा मा नुबोगोन जेन'बा जोङो औ औ मैदेरफोर नुयो ना नुवा

औ औ औ सेसाफोरखौ नुगोन ना नुवा ए ओमफ्राय बे दैलां माबायाव दैबारियाव नाफ्रा दंना गैया ए गिदिर गिदिर दंथारो ना ए ए औ औ हैद थांनाय नांगौलै आं थांफेरथाराखै औ दे दे दे हैद गाबोनहालागैनो थांनोसै नामाब्रा औ गाबोनथ' रुबिबारबोलै बेरायनो सम दङ गाबोन खयथासो खयथासोआव थांनो ए अ दे होमब्ला नोङो न'आव थाथ' दे आदा दे आं फैसान्दि साइखेल साइखेलजों थांथारनोसै जाहैबाय औ दे दे दे